لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد حالات سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کے لیے اجگر کرتا ہوں کہ وہ حالات سے خود ہی مقابلہ